गाछीमे रोपय लेल पौधासभ जे छै ओतय प्रखण्डमे प्रखण्ड कार्यालयमे मनरेगामे कोशी प्रोजेक्टमे एहि सभठाम भेटते छै आब ई जीविकोमे भेटैत छै आ एहिसँ जे आओर अलग क्वालिटीके चाही तऽ ओ तऽ अहाँकेँ नर्सरीमे फेर छै नर्सरीमे तऽ हर तरहके रहैत छै आ ओहोसँ जे अलग यए जे पसन्द यए जे फ़लानाके गाछीमे ई छै तऽ ओकर कलम लगाबयके कलम बना कऽ पौधा तैयार केलहुँ आ तकर बाद जे छै ओकरामे गाछीमे लगेलहुँ आर सरकारके तरफ़सँ तऽ बहुत सुविधा छै मुदा फिर भी लोकसभ जे छै अपन अपन नया नया तकनीक तरकीबसभ जे छै ओ किछु ने किछु करिते रहैत छै आ लगमे कृषि विश्वविद्यालय छै भारती मण्डन कृषि विश्व विश्वविद्यालय तऽ ओहो सभठामसँ किछु जानकारी हासिल केलहुँ